हलो हा मां न इतां इंदौर मां आई आहियां हिते घुमण जे हिसाब सां आई आहियां तव्हांजो नम्बर मूंखे कंहिं ॾिनो हुओ मुंहिंजे माइटनि ई कंहिं ॾिनो हुओ त तव्हां अॼु आहियो अ फिरी आहियो त ॻाल्हाए सघो था हा मूंखे ही बॉम्बे घुमणो हुओ बॉम्बे घुमण लाइ तव्हांजी गाॾी मूंखे हायर करणी हुई त मूंखे ॿुधायो छा छा कीअं कीअं तव्हांजी गाॾीअ जो हिसाब किताब थो पए सभिनि खां पहिरियों त मूंखे इतां मंदर ॾाढा जाम ॿुधा आहिनि की मंदर ॾाढा सुठा सुठा हितां जा आहिनि त मंदरनि जो ॿुधायो कि हिक ॾींहं में मंदर थी सघंदा अच्छा त तव्हां मूंखे इहो ॿुधायो कि तव्हां हिक ॾींहं जे हिसाब सां घणो भाड़ो वठंदव असां चारि माण्हू आहियूं चारि ॼणा त चइनि हा हा टे टे पोयां विहंदा ऐं हिकु अॻियां विहंदो हा हा अच्छा ईअं आहे ऐं तव्हां इहो सभु सॼे वक़्तु मूंखे ख़रीदारी करणी हुजे उते कोई मार्केट आहे त मूंखे ख़रीदारी करणी आहे कुझु वठणो करणो आहे हा मूंखे उहो ई खपे त मुंहिंजे माइटनि लाइ मूंखे खपंदो हुओ कुझु कपिड़ो लटो खपंदो हुओ त उहो ई सोचा पई तव्हां अगरि मूंखे सही दुकान ॿुधायो सही मार्केट ॿुधायो त मां सिधो उते ई हलां जीअं मूंखे भटकणो न पए वधीक हा मूंखे सूमर मंगल ॾींहं मां हिते आहियां सूमर ऐं मंगल ॾींहं मां हिते आहियां तव्हांखे कहिड़ो ॾींहुं सही लॻंदो मूंखे वठी हलण लाइ ठीकु आहे भेण मां तव्हांखे मंग मंगल ॾींहं फोन करे ॿुधायांव थी जय झूलेलाल